हेल्लो हॅं हेल्लो हेल्लो हॅं हॅं हमर चार्ज यदि हॅं हॅं काम तीन सप्ताह मिलाकऽ बहुत लागि जायत साठि सत्तरि सत्तरि हजार हॅं हॅं हॅं हॅं ठीक छै ई कहियाके प्रोग्राम छियै ई कहिया के प्रोग्राम छियै हाँ तऽ पहिने कनी पैसा भेज देनाइ छै ओकर बाद फेर बाद मे अपन दैत रहबै हाँ पैसा भेजबाइ देनाइ छै आओर हमर कलाकारो सब के जे भेज दी ई कहनाइ छै अहाँ के देनाइ अछि आर जते भी खरचा पानि जते भी सबकिछु हेतै अहाँ सब ओहो देनाइ अछि आओर ई सब ओहि सॅं कनीटा जादा पैसा लागि सकैया हमर टीम के अनुसार सब किछु मृदंग सब रहतै हारमोनियम सब रहतै तऽ आओर जादा पैसा

अच्छा अच्छा तऽ परसू तरसू तऽ हम कनीटा बिजी रहबै अगर ओहिसॅं पाहिले भय जाइ पेमेन्ट तऽ आओर नीक बात यऽ हॅं हॅं फोन पे द्वारे भेज दिअ नहि तऽ किछो द्वारा आधा पेमेन्ट भेज कऽ ओकर बाद पूरा पेमेन्ट भेजनाइ यऽ ठीक छै ठीक छै राखै छी ठीक छै ठीक छैऽ